भारत में जलवायु अलग अलग स्थानों पर अलग अलग है जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में पाँच प्रकार की जलवायु होती है सर्दी गर्मी वर्षा शरद और अलग अलग तरीके की जलवायु होती है यह देश विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर सभी जगह क्लाइमेट मतलब जलवायु भी अलग है जलवायु का विभिन्न होने का कारण यह भी है क्योंकि यहाँ पर एक जगह पहाड़ों से घिरा हुआ है तो कई जगह समुद्र से घिरा हुआ है और तो कई जगह हिमालय पर्वतमाला से घिरा हुआ है तो हिमालय से आने वाली हवाओं के बदले यहाँ पर हर क्षेत्र में हवाएँ जिस प्रकार से जाती है उसी प्रकार से वहाँ का जलवायु हो जाता है हिमालय के पास के क्षेत्रो में वहाँ ठंडा प्रदेश रहता है जबकि समुद्र के पास के क्षेत्रों में वहाँ की अलग जलवायु रहती है साथ ही जो मध्य भाग होता है वहाँ हर तरह की जलवायु का विद्यमान रहता है